सिखाया आंनि थाखाय जोबोद इउसफुल जाबाय मानो होनोब्ला बे सिखाजों आङो गोबांथार बेबायदिनो मैगं हानाय बानलु सामब्राम हानाय आरो बेबायदिनो आलु हानाय मैगं हानायफोराव गोबांथार सुबिदा आरो बे सिखाजों आङो गुबुनफोर जायगाफ्राव थाङोब्लाबो बेखौ आं लानानै थांनो हायो आरो बे सिखाजों आं गुबुन सिखाजों रुजुवोब्ला बे सिखाया गोबांथार हेफाजाब खालामदों मानो होनब्ला बेखौहाय गोबां गेदेर सिखाफोरजों हायोब्ला एसे आखाइ रुबाइयो बा बेजों आङो माखा सिखाजों आङो मोजांहै हानो हादों आरो बिनि बि सिखाजों आङो मैगं हानायफ्राव थाब थाब जादों